जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाया खुब गोबावसै आबाद मावनाय समाव बोथोरा मोजां नङाबा आबादफोरा बारा मोजां जाया जेनेबा आबाद मावनायाव अखा बाराब्लाबो जों आबादखौ मोजां मोना सानदुं बाराबाबो आबादखौ बारा मोजांयै मोनहैया थिग बिदिनो जोंना दा आरो समयस्याया दैनि समयस्या बे दैया गुबुननिफ्राय लाबोनांगौ जानानै फैयो जेनेबा जों आबाद मावनायाव गोदो बान्दो थेनानै जों मावोमोनब्लाबो जोंनि आबादा मोजां जायोमोन नाथाय दा सरखारनिफ्राय सुइस गेट होननाय मोनसे मोनदों बे सुइस गेटनि दैया ओरैबादि गाज्रि जोंनि आबादनि थाखाय जेब्लानाखि हासार फैनांगौ बे हासार फैनांगौखौ दैबानाबा हासार फैनांगौखौ जेब्ला दैबाना जायो अब्ला स्लुइस गेटखौ बन्द' खालामनानै होबाय बन्द' खालामोबा जोंना बै हासार फैनांगौआ बेव थाबथाबोजोब्बाय आरो जेब्लानाखि दैया खमायगोन दै बाना जानाया खामायगोन अब्ला स्लुइस गेटखौ हगारगोन एबा दै गोग्गोआ जोंनि माबायाव हाबफैयो दुब्लियाव आरो आबादफोरा मोजां जाया आरो थिग बिदिनो बोथोराबो बिदिनो जाहैबाय बोथोरा आबाद मावनाय समाव जेनेबा अखाफोर बारा जायोब्ला जोङो आबादखौ मावनोबो खस्त' जायो आरो आबादाबो बारा मोजां जाया एखनबा आबाद मावखांनानै खथिया जायोब्लाबो बार बारो बारहुंखा बारोब्ला माइफ्रा लेमो फिथाइफ्रा खम जायो एखनबा बोसोराव आरो दै बाना जानानै दुब्लिफोराव लोमसावजोबो अब्ला जोङो माइखौबो गायनो हाया जायो आबादखौ मावनो हाया जायो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बार अखा सान्दुं बेफोर सोलाय सोल' जानायनि थाखाय एखनबा बोथोरा गाज्रि जायोब्ला जोंनि मावनायाबो एसे दिग्दार जाहैयो आबाद मावनाय समाव जोंनो सानदुं अखा बार गासिबो नांगौ नाथाय बेफोर बारा जानो मोना आरो बारा जायोबानो जोंनाव मोनसे खहा जायो जेनेबा थांनाय बोसोराव जोबोद अखामोन नाथाय बांद्राय अखा हानानै फिथाइफ्रा एसे नोरजिया जायो थिग बिदिनो एबारावबो बिदिनो बेराद सानदुं दुंनानै माइ आरिफ्रा देरख'नो हाया जादों ओमफ्राय उनाव अखा हाबाय अखा हानानै दा एसे सोमखोर एसे मोजां नुदों आरो दा बिदिनो बारहुंखाफोरा फैयाखै बारहुंखा बारबाथ' एसे गिनांगौ जायो दैबानाफ्राबो एबाराव बारा जायाखै थिग बिदिनो ओनसोलनि खेथिय'कफ्रा बोथोरा मोजां थायोब्लासो मोजाङै फिथाइ मोनो आरो बोथोर थिग नङाब्ला जोंबो आबाद मावनायखौ बारा मोजां मोना आरोखि